हमारे समुदाय में खेल खेलने का महत्व बस इतना है सभी लोग चाहते हैं कि जो है स्वास्थय के लिए हम लोग खेल खेलना ज़रूरी है सभी चाहते हैं कि जो स्वास्थय हमारा अच्छा रहे इसीलिए खेल खेलते हैं और मनोरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सामूहिक रूप से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें सभी लोग जाते हैं सभी कोई मोटापन आ गया है या चाहें कोई मन नहीं लग रहा है कोई काम में तो इसके लिए चलते हैं खेल खेल लेते हैं उसके इससे हम लोग का यानि कि शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और सभी यूज़ क इसका यानि कि प्रयोग करते है मनोरंजन और अपनी स्वास्थ्य के लिए हम लोग सुबह को भी जाते हैं खेलने के लिए बस इसी के लिए जो इसके बहाने हम लोग स्वस्थ भी रहें चाहे और मनोरंजन भी हो जाए सामूहिक रूप से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और इस सब इससे हम लोग का शरीर भी सुबह के खेलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी सही तरीका से काम करता है हमारे मन भी एकदम बहुत बढ़िया से काम करता है और मनोरंजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है